हैलो भैया मेरा नाम राजा लोहार है मैं बैतूल चंद्रशेखर वार्ड से हूँ कुछ दिन पहले मैंने एक ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से जो कि एक फोटो फ्रेम के रूप में ऑर्डर किया था मैंने पर आपने पैकेज़िंग उसकी गलत की थी इसलिए वो लाने में या वहीं पैक करने में तो टूट गया है तथा आपसे निवेदन है कि वो फोटो को एक तो रिटर्न करें या मेरा पैसे मुझे वापस करें क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गया है मेरे कोई भी काम का नहीं है और ये गलती मेरी नहीं ये गलती आपकी है क्योंकि आपने पैकिज़िंग ठीक तरह से नहीं की थी जिस कारण से वो टूट गया है इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी एक तो फोटो फ्रेम रिटर्न करो या पैसे वापस करो क्योंकि मुझे फोटो फ्रेम की बहुत ज़्यादा जरूरी ज़रूरत है और ये फोटो फ्रेम मुझे जल्दी से जल्दी चहिये